हैलो हां जी भैया ठीक ठाक तुस सनाओ आहो होई जाह्ग केह्ड़ी गड्डी चाहिदी तुसें विस्टा होनी स्कार्पियो होनी इनोवा होनी ईको होनी स्कार्पियो दा पेई जाना कोई ज्हार धोड़ी हां दूइयै दा पेई जाना कोई पंदरां

हां ते बाकी तुसें जित्थें रुकना शुकना होग ते उत्थें रोकी ओड़गे तुसेंगी जित्थें खाना पीना होग उत्थें रोकी ओड़गे जित्थें थुआढ़ी मरजी होग उत्थें हां ना ना में आपें जाह्गा गड्डी लेइयै हां हां चलो में आपें जाह्गा हां ठीक ऐ हां सनाई ओड़ेओ ना जेल्लै जाना होग ते कल तगर हां इक दो दिन पैह्लें सनाई ओड़ेओ मिगी हां ठीक ऐ